आगोलनि बोथोराव माइ गायनो फुनो थांब्ला बोथोरा मोजांमोन दैबो मोनो बार मोनो दानि बोथोराव आरो बेसेबा सान्दुं गोसा आबावबा सावन मांखो जेथो मांखो आसार मांखो जेथोआव अखा ग्रुंम ग्रुंम फैयोमोन आगोल दा फैया आसार मांखोआवबो दाथ' सानदुं गोसा गायनो हाया फुनो हाया सावन मांखोब्लाथाय दै रानसावनाय दंगनि दै गैया मा गैया मुलि होआब्ला बायदिसिना हासार होआब्ला माइबो मोना आगोल एख' होआलासिनो माइ गायना फुनानै जाबाय माइफोराबो आगोल जेबो मुलि हासार होआब्लाबो जायोमोन दानिया जाया मुलि हासार होनानैबो दा एम्फौ जानाय माबा जानाय सबखौनो नांगौ आबाद मावनायाबो बेसेबा खस्थ' मबावबा सान्दुं गोसा जादोंब्ला ना थैनाय माइ थैनाय माइफोराबो बेसेबा थैयो सानदुं गोसानि दैयावनो दुं दै दुंनानैनो आगोल इदि नङामोन दा बेलेग जाबोबाय जुगानो आगोलनिबायदिब्लाथ' एख' सिन्थायानो गैयामोन दाथ' माइफोरानो जाया एबारनि दिनावथ' आरो माइखोनो मोनाखै बेसेबा एम्फौ जानाय एम्फौ जानायनिबो आरो दा मानसिफोरा फैसा मोनगोन होननानै बेसेबा दरखास्थ' होदो मोनगोन ना मोना खोनथानो हाया जोंहाबोथ' मालायनि हाखोनो सय बिगासो लाना गायबाय माइखोनो मोनासै ओरैनो एम्फौजोनो एम्फौनि मुलि होनो नागिरा जोंहाथ' गथ'आ खोनथाब्लाबो माइयानो इसेल' मोनदो एबार मा खालामगोन भाबिनानै मोनाखैर' आगोलनिबाथ' सिन्थायानो गैयामोन गैया एबार एम्फौआनो जाजोबदो